हैलो में न इक बार साढ़ी न सर्वे करने आस्तै ड्यूटी लाई गेई भाई असेंगी आखेआ गेआ सारें गी स्टूडेंटें गी कि तुसें गी दौं दौं बंदे जेह्ड़े सर्वे करने कि अलग अलग इलाकें बिच्च जाइयै तुसें अपने अपने सर्वे करने कि उत्थें किन्ने बंदे मतलब कि उं'दे किन्ने इक घर बिच्च किन्नी फैमली किन्नी पढ़ी दी किन्नी नेईं पढ़ी दी किन्ना परिवार ऐ मतलब कि किन्नी ओह् नौकरी करदे किन्ने घरै दा कम्म करदे किन्नी खेतीबाड़ी करदे कि केह् केह् मतलब उं'दे कारोबार जेह्ड़े ऐ ओह् करदे असें सर्वे करने आस्तै ड्यूटी लाई गेई दौं दौं बंदे दी होर ओह् बंदे बी इक बंदा शायद उधमपुर दा दूआ जम्मू दा त्रीआ मतलब अलग अलग जगह् दे सारे बंदे इयां गै होर मेरे कन्नै जेह्दी ड्यूटी ही लाई गेई ओह् बंदा जेह्ड़ा में उधमपुर दी ही ओह् बंदा कठुए दा में उसी नेईं जानदी ओह् बंदा मिगी नेईं जानदा में परेशान होई गेई यार कि बंदा इन्ने दूरे कोई में कुत्थैं इसी कियां पता करना हून बंदे दा पैह्चान कियां करनी साढ़ी ड्यूटी लाई गेई बारामूला कि तुसें बारामूला दा सर्वे करना बारामूला लाकें बिच्च जाना ते लोकें गी पुच्छना लोकें दे घर घर सर्वे करना जाइयै एह् कि उत्थै किन्नी क्वालिफिकेशन ऐ होर किन्नी आक्यूपेशन ऐ कि मतलब किन्ने लोक पढ़े दे किन्ने अनपढ़ किन्नी उत्थैं बच्चे किन्ने कुड़ियां मुड़े किन्ने बुड्डे किन्ने सारें दी उत्थै सर्वे करना मतलब लोकें दे घर जाई जाइयै में परेशान होई गेई कि भाई में बंदे कन्नै कुत्थै पैह्चान करनी बारामुला इक्कले कियां जाना दौं बंदे कुत्थैं में केह् करना मि मिगी ते भुक्ख बंद होई गेई में इन्नी परेशान होई गेई मिगी रातीं नींदर नी होन लगी दौं दिन बाद च जाना सर्वे करने गी में केह् कीता मेरी इक स्हेली ही में उसी कोनैक्ट कीता में स्हेली गी फोन कीता मेरी स्हेली ने उसी आखेआ भाई तेरा कोई उत्थें कठुए दे ऐ अगर कोई पैह्चान दा मिगी इयां इयां मेरा कोनैक्ट करा कि मेरी ड्यूटी उत्थै लाई सर्वे करने आस्तै ते में उस बंदे गी नेईं जानदी हून में कुत्थें कियां कोनैक्ट करां उस मेरी स्हेली ने ओह्दी चाची दा उत्थै जेह्ड़ा प्यौका हा ते उस बंदे उस नुआढ़ी चाची मेरी स्हेली ने अपनी चाची गी काल कीती उस नुआढ़ी चाची ने अपने भ्राऽ गी काल कीती होर नुआढ़े भ्राऽ ने फ्ही जाइयै कोनैक्ट कीता कुतै ओस बी कुसै होर कोला नंबर लेइयै नुआढ़े भ्राऽ ने बी कुसै होर कोला नंबर नंबर लेइयै ते फिर उस बंदे कन्नै पता नी कियां कियां कोनैक्ट कीता मिगी उस बंदे दा नंबर मिलेआ फ्ही में उस बंदे कन्नै कोनैक्ट कीता होर मिगी बोह्त ज्यादा परेशानी आई में बड़ी मुश्किल कन्नै उस बंदे कन्नै जेह्ड़ा कोनैक्ट कीता फिर असें सर्वे करने आस्तै अस गे फ्ही असें कोनैक्ट करियै बंदा उधमपुर च आया फिर अस उधमपुर दा सर्वे करने आस्तै गे